ایئر کولر بھی گرمی کی شدت اور گلوبل کی وجہ ایئر کولر ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے کیونکہ ایئر کولر سے گرمی کی شدت میں کمی ہوتی ہے اور سارا کمرا پرسکون ٹھنڈا رہتا ہے ایئر کولر سے نقصانات بھی ہیں اگر کسی کو ایئر کولر کے عادی ہو جاتے ہیں تو پیرالسس اور بھی دوسرے بیماریوں کے وجوہات ہو سکتے ہیں